ہلو آپ اولا کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی جی میں نے اس لیے آپ کو کال لگایا ہے کہ میں نے کچھ دیر پہلے بریلی جانے کے لیے ٹیکسی بک کری تھی پر آپ کے ڈرائیور ہیں وہ اتنا لیٹ ہو گئے کہ اب ٹرین کا ٹائم بھی نکل گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے جانے کا میں چاہتا ہوں کہ ڈرائیور نہ آئے کینسل کر دیں جو بھی میری جو میری جانے کی جو میں نے بک کیا تھا وہ کینسل کر دیں کیونکہ مجھے چار بجے جانا تھا پونے پانچ ہو رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں میری جو ٹیکسی میں نے بک کری تھی وہ کینسل کر دیں آپ